दिक्खो जी घूमने फिरने दा मिगी बड़ा शौक ऐ मैं ठारां साल दी उम्र च मैं पत्नीटाप गेआ हा जारें दोस्तें कन्नै होर उत्थे बड़ा मतलब बड़ा मजा बड़ी दिक्खने आह्ली जगह ऐ बड़ी स्हेई जगह ऐ पत्नीटॉप होर फिर ओह्दे बाद मैं अपने इद्धर वैश्णो देवी गेआ ते वैश्णो देवी बी मैं बड़ी बार गेआ होर उद्धर बड़ी स्हेई जगह ऐ दिक्खने आह्ली माता रानी दी मंदिर ऐ उद्धर होर अपने ओह्दे बाद फिर मैं बाबा डनसर बगैरा उद्धर गेदा ऐ ते उत्थे बी बड़ी स्हेई जगह ऐ होर बाकी इद्धर बाह्वे स्हाड़े इद्धर मंदर ऐ जम्मू इक उद्धर बी बड़ी स्हेई जगह ऐ काली माता दा मंदिर ऐ होर बड़ी सारी जगह नै ऐसियां जेह्ड़ियां मतलब स्हेई जगह् ओह्दे बाद अपने आई गेआ एह् एह् शिवखोड़ी आई गेआ शिवखोड़ी बी मतलब स्हेई जगह ऐ उद्धर बी मैं गेदा जारें दोस्तें कन्नै घुम्मने फिरने गी होर घूमने फिरने दा बड़ा शौक ऐ